नमस्ते सर बढ़िया हैं सर अपने बताइए सर जी जी सर

जी जी जी सर जी हाँ सर सर आपको कपड़े हमारे दुकान से ही मिल जाएगा सर जी जी सर हमारे यहाँ सर रेडिमेड कपड़े कपड़े सब यहीं से मिल जाएँगे सर आपको बेस्ट क्वालिटी के मिलेंगे सिर आपको जी सर जैसे साड़ियाँ हैं सर बच्चों के लिए फ्रॉक है सर और तमाम चीज़ें सर जो चाहिए सर आपको सब मिल जाएगा और बेस्ट क्वालिटी में मिलेगा सर जी सर सर हमारे यहाँ एक हज़ार से स्टार्ट मिल जाएगा सर पाँच सौ में मिल जाएगा सर तीन सौ में मिल जाएगा सर सर आपको दुकान करनी है सर हाँ सर हाँ सर जैसे आपने साड़ी हमसे तीन सौ से लिया सर तीन सौ में अपने नीला साड़ी लिया तो सर आप इसको आठ सौ में बेच सकते हैं सर हाँ अगर आप हमारे यहाँ कोई चीज़ बच्चे जैसे बच्चे को फ्रॉक अपने हमारे यहाँ से पचहत्तर रुपये में लिया सर तो आप उसको तीन सौ में बेच सकते हैं हाँ सर

जी जी जी जी जी सर जी सर हाँ सर जी जी जी सर हमारे यहाँ आपको सबसे बढ़िया क्वालिटी के कपड़े मिलेंगे सर और आपको कम दाम में मिलेंगे और आपको उसको अपने दाम से बेच सकते हैं सर बेस्ट क्वालिटी के कपड़े मिलेंगे सर और कम दाम में मिलेंगे वैसे आप कहिए तो आपको अनलाइन बुक कर सकते हैं सर और हम चाहे आपके यहाँ पार्सल करवाकर भिजवा सकते हैं सर हाँ सर हमारे दोनों दोनों दोनों ऑप्शन अवेलेबल है सर सर जैसे साड़ियाँ हो गई बच्चे छोटे बच्चों के कपड़े हो गए और बहुत सारी सर आप ऑर्डर तो करिए सर हाँ सर है और बेस्ट क्वालिटी के कपड़े हैं ऐसी कोई बात नहीं सर नहीं सर कोई गड़बड़ी होगी सर आप वापस कर सकते हैं सर चलिए ठीक है सर ठीक है ठीक है सर नमस्ते सर नमस्ते